लॾूं पेड़ा गिहर मिठा समोसा टिकड़ियूं पतीशो सोन पतीशो वड़ो सोन वड़ो काजू कतरी मोहनथाल पलंग टोल तोशो मेसू नारियल जी मिठाई सिङर जी मिठाई चमचम ख़ोराक ॼमूं रसमलाई रबड़ी नान खटाई माखी मालपूड़ो खंडु साटा